आमच्या जेवणांत एक अप्रुप अशी गजाल म्हणल्यार केन्नाय गांवठी कोबयेचें वा कोंब्याचें मास रांदतात तेन्ना एक फातर घेवून तो फातर चुलीर दवरून तांबडो जाता मेरेन ताका जळयतात आनी तो फातर काडून त्या चिकनांत घालतात आनी ताका म्हणटात आमी भगारो दिवप भगार दिवप थंय एक आगळी वेगळी गजाल म्हाका दिसता